हैलो जय झूलेलाल न मां घणण ॾींहंनि खां न पंहिंजे भेण जी तबियतु ख़राबु हुई त मां हुते वई हुयमि हुनजी ट्रीटमैंट कराइणो हो हुनखे तकलीफ़ थी हुअसि हुनखे घर में ई न वेठे वेठे माना पाणीअ सां पेर स्लिप थी वियो मतिलबु घर में ई त पोइ डॉक्टर खे ॾेखारियोसीं त डॉक्टर त मूंखे जाम घुमाइ पूरो कयो बसि हाणे शांति नस दबजी वई आहे हा डॉक्टर वटि पहुंतमि पर डॉक्टर त मूंखे घुमाइ पूरो त कनि हीअ टेस्ट हुतां कराइ हूअ टेस्ट हुतां करा हिकु हंधि इहा फैसिलिटी ई न आहे कयूं छा असां मां त जाम परेशान थी वई आहियां हा आहे न पर असां किन किन इलाइक़नि में अञा न आहिनि फैस्लिटीयूं त हो ई परेशानु था थियणु हा आहिनि ॿुधा वेठी मां मां चयो जो मां ॿी किथे हिकु साल ॿाहिरि हुयमि त ख़बर पई हिते महाराष्ट्र में कुझु वॾियूं वॾियूं होस्पिटल ठही आहिनि पर उते जेके पेसा त वठन ॾाढा भारी था पवनि ऐं परियां परियां आहिनि त पहुची नथा सघूं हा पर पर थोरो सरकार खे बि करणु खपे न जेके गरीब तब्क़ो आहे उहो किथे वञे किथां पेसा भरींदो किथे किथे पहुचे त थोरो सरकार खे थोरो करणु खपे न अच्छा हुतो को तव्हांखे कुझु ख़बर हुजनि त मूंखे ॿुधायो त पोइ छो मां हुते इलाज करायां ठीकु आ मां मुखे मोकिले ॾिजो एड्रेसूं एड्रेस मोकिले ॾिए त मां हुते वठी ईंदीमासि पोइ वरी मिलूं था थोड़नि ॾींहंनि खां पोइ बाक़ी तुंहिंजे घर में सभु ठीकु आहिनि न सभु कुझु ठीकु अच्छा मूंखे बि थोड़ी पंहिंजे तर लाइ थोरी छुआ अखियुनि में तकलीफ़ थिए थी अचनि वञनि में थोरी ॿाहिरि दिक़त ती थिए अॾन बॾन में थोड़ो सूरु थी पियो आहे त मूंखे ॾेखारणो आहे पक न हा त पोइ मां तूं मूंखे मोकिल एड्रेसियूं त पोइ मां अचां थी पोइ मिलांवती तव्हांसां बि ठीकु आहे तोसां मिला थी जय झूलेलाल